पूरे भारतवर्ष में शादियाँ कई तरीके की होती हैं जिसमें ल अलग अलग वेशभूषा होती है और साथ ही अलग अलग अलग अलग परिवारों के साथ मिल कर अलग अलग रीति रिवाजों के साथ शादी की जाती है जिसमें दुल्हन शादी के जोड़ में में तैयार होती हैं कोई पंजाबी होता है कोई मद्रासी होता है तो कोई सिक्ख होता है सबके रीति रिवाज अलग होते हैं और वह बहुत धूमधाम से शादियां करते हैं जिसमें अलग अलग रस्में होती हैं जैसे कि हल्दी की रस्में मेहंदी की रस्में और माता की चौकी वगैरह भी की जाती है और शादियों में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसमें सब लोग मिल कर अपना पारिवारिक जीवन जीते हैं और खुशियाँ मनाते हैं जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए परिवारों से जुड़ते हैं जिससे सब लोग मिलते रहते हैं और शादियों में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जिसमें छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत खुश होते हैं और अपने तरीकों से इस शादी को